हम बीमारियों से बचने और स्वस्थ रहने के लिए बहुत से तरीके हैं जोकि हम अपनाते सबसे पहले तो हमें अपने आसपास के पर्यावरणों को साफ रखना चाहिए धूल मिट्टी नहीं रखना चाहिए जिससे की बीमारियाँ फैलना बन्द हो जाती है और हमें हर चीज का ध्यान रखना चाहिए और घर घर को साफ जहाँ मतलब हम लोग रहते हैं वहाँ साफ सफाई का एकदम बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और प्रदूषण वहाँ ना के बराबर होना चाहिए जैसे भूमि प्रदूषण जल प्रदूषण या किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होना चाहिए हमें हमेशा मतलब आसपास के कचड़ों को एक जगह कूड़ा दान में फेंकना चाहिए जहाँ तहाँ फेंकने से और ज़्यादा बीमारियाँ फैलती है पानी को तो हमेशा साफ रखना चाहिए और साफ पानी पीना चाहिए ताकि हमें डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों का सामना न करना पड़े और अगर घर में कोई भी छोटा छोटा बच्चा है तो उसके प्रति हमें और भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि डेंगू मलेरिया छोटे छोटे बच्चो को और ज़्यादा प्रभावित करता है करता है हमें हमेशा बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि ओ वे सब इन बीमारियों से दूर रहना दूर रह सके यही सब वो ज़्यादा तरीके हैं हमें बच्चों को तो हमेशा साफ सुथरे जगहों पर रखना चाहिए गन्दगी कम से कम फैलाना चाहिए ताकि बच्चे स्वस्थ रहे और हम लोग भी स्वस्थ रहे हम लोग बड़े बड़े इसमें आदमी हैं जोकि हम लोग को ज़्यादा पता होता है कौन सा बीमारी किसको जल्दी हो सकता है बच्चों को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और गरम पानी पिलाते रहना चाहिए